चवंदा आहिनि त हिक ज़माने जे हिकु हिकु राजा हुओ जंहिंखे सत नियाणियूं हुयूं उहो हिकु दफ़े वेठो हुओ सतनि नियाणियुनि खे पंहिंजे पाण वटि घुराए थो ऐं उन्हनि खां पुछे थो त तव्हांखे छा वणंदो आहे हुनजी छह धीअरूं कुझु राजा जी तारीफ़ कनि थियूं ऐं अलॻि अलॻि वैराइटी चवनि थियूं भई असांखे हीअ वणंदो आहे हीअ वणंदो आहे हीअ न हुनजी सती धीअ नंढी जेका पंहिंजे मस्तीअ में मगनु हूंदी हुई उहा चवे थी त मूंखे लूण वणंदो आहे इन ॻाल्हि ते राजा खे ॾाढो गुसो थो अचे राजा जेके राजा मन में सोचे थो हीअ राजा जी धीउ थी करे चवे थी त हिकु ख़सीस लूण हिनखे वणंदो आहे राजा खे ॾाढो गुसो अचे थो हीअ पंहिंजे सिपाहिन खे सॾु थो करे ऐं चए थो त हिनखे जंगल में छॾे अचो सिपाही राजा जे हुकुम ते वञनि था हुन नियाणी खे वठी करे जंगल में बीहारे करे उते ई छॾे हलिया था अचनि उनखां पोइ नियाणी भॻवान खे ॿाॾाए थी उनखां पोइ क़ुदिरत ॾिसो क़ुदिरत ॾिठो त हिक धनवार लंघे थो जेको ॾिसे थो त नियाणी वेचारी अकेली वेठी आहे दाम खे सभांले थी उनखां पोइ हू पंहिंजे हुनखे पंहिंजे घरु वठी थो अचे उनखां पोइ धनवार ॾींहों ॾींहुं वञे थो वधंदो होॾां राजा वञे थो ॾींहों ॾींहुं घटिजंदो राजा जो वञे थो वापारु डावांडोल थींदो राजा हिकदमि घटि तमामु घटि ग़रीबी में अची पहुतो उनखां पोइ धनवार वञे पियो ॾींहों ॾींहुं वधंदो धनवारे क़ुदिरत ई क़ुदिरत ॾिसो धनवारे हिकु दफ़ो पंहिंजे सॼे राज्य में हुकुम गुज़ारो त सभिनी रोटीअ लाइ मोक कलियो यानी की रोटीअ जो प्रोग्राम रखियो ऐं सभनीअ खे घुराईं हुते राजा खे बि घुराए थो राजा अचे थो त हुनजे राजा खे रोटी ॾियनि था बिना लूण जे ठाहे करे राजा जंहिं महिल रोटी खाए तो वाइड़ो थो थी वञे कि जो हुनखे चवे थो ई छा आहे हीअ रोटी आ उनखां पोइ चवे थो हिन में त लूण आहे ई कान्ह उनखां पोइ उहा छोकरी हुन जी नियाणी अचे थी उनजे अॻियां चवे थी पपा ॾिसो तव्हांखे मां चयो लूण वणंदो आहे लूण जी तव्हां उनजो कदुरु न कयो उनखां पोइ अॼु तव्हांखे सफ़ा रोटी हले कान्ह थी चवंदा आहिनि हर का शइ जी काई न काई ख़ासियत हूंदी आहे राजा खे हूअ समझाए थी त तव्हांखे गुसो अची वियो थोरी ॻाल्हि ते त ईअं तव्हांखे गुसो करणु न खपंदो हुओ मां पंहिंजे हिसाब सां मां तव्हांखे ॿुधायो त मूंखे तव्हां पुछियो भई त छा वणंदो अथई त मां चयो त लूण वणंदो आहे तव्हां ईअं पंहिंजे घमंड में चूर थी करे अॼु ॾिसो तव्हां खे बग़ैर लूण जे काई रोटी वणे थी काई बि शइ ठाहियो हुन में लूण सवादु ज़रूरी आहे बग़ैर चवंदा आहिनि हर काई शइ जी काई न काई ख़ासियत आहे असांखे कंहिं बि शइ जो निरादरु न करणु खपे हर कंहिं शइ खे महत्व ॾियणु खपे संसार में जेका मालिक ठाहियो आहे सभु सुठे लाइ ठाहियो आहे हर इंसान जी काई न काई महत्व आहे ऐं हर इंसान जो कदुरु करणु खपे हर शइ जो कदुरु करणु खपे असां संसार में थोरो अचण खां पोइ पंहिंजो संसार खे भुलिजी था वञूं कंहिं शइ जी निंदा कयूं था हूअ असां पाण ग़लति आहियूं ॾिठो वञे त हर काई शइ पंहिंजे शइ मुक़ररु टाइम ते छा आहे पंहिंजी क़यामत ख़े उन में लियाकत आहे हर कंहिं में मन पंहिंजी काई न काई ख़ासियत आहे ई आहे असां इंसान खे थियणु जेतिरो थी सघे पाण में मिली जुली झुकी उनखां पोइ हर शइ जो कदुरु करणु खपे संसार में जेको बि ठाहियो आहे सभु सुठे लाइ ठहियो आहे ऐं सभु इंसान जे फ़ाइदे लाइ ई आहे इंसानु खाली विसारे थो छॾे ॿ पैसा अचण खां पोइ इंसानु जेके चवे थो यार हीअ तुच्छ शइ आहे इन जी छा वेल्यू पर हर काई शइ वक़्त ते कमु अचे थी जीअं राजा खे बग़ैर लूण जे सफ़ा रोटी न पेई वणे राजा खे माना एॾो घमंड हुओ उनखां पोइ नियाणी खे जंगल में छॾे आहियो पंहिंजी सफ़ा ग़रीब थी वियो माना कुदिरत ई कुदिरत ॾिसो हर काई शइ मालिक ठाही आहे सोचे सम्झी करे ठाही आहे असांखे हर शइ जो कदुरु करणु खपे हर शइ खे काई न काई ख़ासियत आहे ई आहे